गामियारि मानसिफोरनि समाजाव गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ मानोना मोनसे हारिया गावनि समाजाव गेलेनायनि गेजेरजोंसो माखासे बिथिङाव गेवलांबोगासिनो थादों बेखौ जों नुनो मोन्दों मानोना उन्दैनिफ्रायनो गामियारि समाजाव मानसिफोरनि गेलेनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायाव जों नुनो मोन्दों जेरै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गिला गेलेनाय बादि गेलेनाय दारिया फान्था गेलेनाय माखासे बिदिनो गोबां गेलेनायफोरनि गेजेरजों गामियारि मानसिफोरनि उन्दै उन्ला बिसोरनि गेलेनाया गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो थादों बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो मोनसे हारिनि मोनसे समाजनि जेनेखि सिनायथि बे सिनायथियाबो सोलिबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनबोदों ओंखायनो गामियारि सुबुंफोरहा मोनसे साननाया था थानो हागौ माने गावनि समाजाव गेलेनायनि गेजेरजों गावखौनो दैदेनलांनो हानाय हारिखौ दैदेनलांनो हानाय गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होलांनो हानाय बेफोर खामानिया गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ओंखायनो जोंनि गामियारि समाजावबो बेफोर बायदि गेलेनायखौ जोंनो नांगौ होननानै सानो आरो गामियारि सुबुंफोरहाबो बे साननायजोंखौनो गोसोआव लानानै सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों